لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہم نے بریانی بنانا سیکھا کیونکہ لاک ڈاؤن میں جو ہے کوئی نئی چیز سیکھنا یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہو پا رہا تھا کیونکہ عام طور پر اسکولے وغیرہ پڑھائی کے لیے بند ہو چکی تھیں اور دوسری چیز بھی ہم نہیں سیکھ سکتے تھے تو ہم نے کوشش کی بریانی بنانے کی اور ہم نے بریانی بنانا سیکھا اور بریانی بنانے کے لیے ہم نے دوستوں سے مدد لی انہوں نے مجھے بتایا ہماری مدد کی اور ہم نے بریانی بنانا سیکھ لیا بریانی بنانے میں جو ہے عام طور پر پہلے چاول کو ابالا جاتا ہے اس کے بعد گوشت کو بھون کر کے جو ہے اس کو چاول کے اندر شامل کر دیا جاتا ہے ملا دیا جاتا ہے اور بریانی کے مسالے اس میں ملا کر کے جو ہے اس کو تیار کی جاتی ہے آپ بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے اور بریانی بنانا سیکھنا چاہیے کیونکہ ہر کسی کو جو ہے بنانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے آپ کسی سے بھی مدد لے سکتے ہیں آپ اپنے قریبی دوستوں سے مدد لے سکتے ہیں یہ بہت ہی آسان ہے میرا تجربہ رہا ہے پہلے ہم اس کو مشکل سمجھتے تھے لیکن یہ زیادہ مشکل ہے نہیں اس لیے آپ بنا سکتے ہیں آپ بھی بنا کے نے کی کوشش کرے